टेरॅस बागकाम जाका आमी टेरॅस गार्डनींग म्हणटात ओर किचन गार्डनींग म्हणटा सो सद्याक कितें जालां सद्याक जे शेतांनी भात लायता किंवा पीक लायता तातूंत कसले कसले रसायन वापरले वता आनी ताचो खूब वायट परिणाम आमच्या आरोग्यार जाता त्या खातीर लोक आतां ऑर्गेनिक फार्मींग करता आनी हें ऑर्गेनिक फार्मींग चडशे लोक आपलें किचन गार्डनींग करता सो जांकां जागो ना घरा फुडल्यान खूब किंवा तांकां शक्य ना अशें लावप आनी शेतांत वचप तीं इल्ल्याश्या प्रमाणान स्वता खातीर भाजी लायता सो तीं टेरॅसार लायता टेरॅसार अमके तीन मिटराची अशी माती घालता आनी ते मातयेंत मागीर बारीक बारीक कसले कसले सिड्स उगयतात टोमॅटो सिड्स म्हणू शकता ब्रिंजॉल म्हणू शकता वांयग्याच्यो वाल्येच्यो असल्यो सिड्स उडयतात आनी ताका वत पाणी बरें दिवून ऑर्गेनिक वेन ज्यो ज्यो भाजयो घरांत लागता दिसाक तीं ग्रो करतात सो हाका टेरॅस गार्डनींग म्हणटात आनी टेरॅस गार्डनींग फक्त म्हणजे मातयेंत डायरेक्ट टेरॅसार माती घालूनच करिनात थोडे लोक कसले कसले कंटेनर्स वापरतात आयदनां वापरतात तातूंत माती घालतात आनी तातूंत आपली भाजी ग्रो करतात यें आयज काल खूब दिसून येता टेरॅस गार्डनींग गोंयांत इंडियांत आनी ताच्याकून चड युरोप कंट्रीज हाणी टेरॅस गार्डनींग किचन गार्डनींग हो प्रकार आयज आमकां खूब दिसून येता